में इक पक्खा लैता हा बड़ी गर्मी ही इक पक्खा लैता हा अपने आस्तै ओह्दी बड़ी हवा बड़ी शैल ऐ ते बिजली बी घट्ट फुकदा ओह् ते वैसे ठीक गै ओ